खेल खेललासँ ग्रामीण क्षेत्रमे बहुत बच्चाके बहुत तरहक लाभ भेटि रहल यऽ सबसँ पहिले तऽ शारीरिक रूपसँ मानसिक रूपसँ ओ स्वस्थ रहै छै ओकरा कोनो दुविधा नहि होइ छै कत्तो ओ बहुत बढ़िआँसँ अपन सबकिछु कयलथि किएककि खेल एहन चीज छै जाहिमे की हरेक अङ्ग शरीरके बहुत बढ़िआँसँ काम करैत रहत ओइमे आरामसँ अहाँ मानसिक स्थिति अहाँके बढ़िआँ रहत अहाँ अपन मित्रके मण्डलीके साथ खेलाउ धुपाउ ओइमे अहाँ बहुत बढ़िआँ कए सकै छियै अइमे रोजगारोके साधन आइ काल्हि बढ़ि रहल छै अइमे अहाँ खेलायब तऽ अहाँके एगो गाँवमे अहाँके पहिचानो भेटत हँ ई बच्चा बहुत बढ़िआँ खेल खेलाइ छथि एत्तऽ अहाँ नाम कमा सकै छी एतऽसँ अहाँ कत्तौ बाहरो जा सकै छी खेलेनाइ अगर अहाँ ग्रामीण क्षेत्रमे सीख लेबै तऽ अहाँके रोजगारके साधनके दरवाजा खुलि जायत किएक कि ग्रामीण क्षेत्रमे ओत्ते रोजगारके साधन नहि छै किएक कि एत्तऽ तऽ जे छै पढ़ाइ लिखाइके एखन जादातर प्राथमिकता दए रहल छै ग्रामीण क्षेत्रमे लेकिन खेलो कूद बच्चाके लेल बहुत जरूरी छै किएक कि आब तऽ धीरे धीरे ओइमे रोजगारके साधन उपलब्ध भए रहल छै अइमे बहुत बढ़िआँ स्वस्थ रहै छै शरीर रक्तचाप चाप तेज होइ छै पाचनतन्त्र बढ़िआँ होइ छै अहाँके ली लीवर किडनी सब स्वस्थ रहै छै अहाँ अपन सबसँ सम्पर्कमे रहबै ग्रामीण क्षेत्रमे अहाँ कतौ जेबै तऽ सब अहाँके चिन्हबो करत अहाँके पहिचानत अहाँसँ अहाँके बहुत बढ़िआँ अहाँके आदर सत्कार करत अहाँ कत्तौ ओइसँ आगे जायब मानिलिअ स्टेट स्तर तऽ राज्यस्तरके अहाँ खेल सकै छी तकर बादसँ अहाँ ओइसँ आगो बढ़ि सकै छी ओइसँ अहाँके बहुत बढ़िआँ सामाजिक पहिचान भेटत तकर बादसँ अहाँ कोनो कतौ जेबै इलाकामे तऽ अहाँके बहुत बढ़िआँ आदर सत्कार भेटत ओकर बाद अहाँ अइसँ स्वस्थ तऽ रहबे करबै बहुत फायदा छैहे जे स्वस्थ रहनाइ तऽ सबसँ जरूरी छै आओर तैं दुआरे खेल सबसँ जरूरी छै पढ़ाइ लिखाइ सब जरूरी छै खेलकूद शरीर स्वस्थ रखनाइ सबकिछु होइत रहै छै लेकिन अगर शरीर स्वस्थ नहि रहल तहन अहाँ किछु नहि कए सकै छी तैं शरीरके स्वस्थ रखनाइ बहुत जरूरी छै अइ दुआरे अहाँ सब खेलकूदपर अधिक ध्यान दिऔ पढ़ाइ लिखाइ तऽ होइत रहै छै लेकिन खेलकूद अइसँ अहाँके बहुत फायदा भेटत गाँव घरमे अहाँ बहुत बढ़िआँ कए सकै छी मानसिक स्थिति बढ़िआँ रहत अहाँ आर्थिक रूपसँ बढ़िआँ रहब ओकर बादसँ अहाँ बहुत तरहसँ फायदा भेटत